मैंने अभी एक घंटे पूर्व आपके यहाँ से ओला बुक किया हुआ था और मुझे किसी ज़रूरी कारणवश आठ बजे ही प्रस्थान करना था पर मुझे प्री बुक किए हुए साढ़े सात बजे मैंने किया हुआ था और अभी साढ़े आठ बज रहा हैं एक घंटा हो गया पर अभी तक मेरा कैब क्यों नहीं आया है मेरे पास मैं वेट कर रा हूँ मुझे काफ़ी समय मेरा व्यतित हो चुका है और मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है क्या आप मुझे बता पाएँगे कि मेरा कैब अभी क्यों नहीं आ पाया है और अगर आप नहीं बता पाएँगे तो आप ये बताएँ कि क्या मैं कोई दूसरा कैब बुक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे समय का बहुत अभाव हो रहा है और मुझे पहले से ही एक घंटे से ज़्यादा मुझे लेट हो चुका है मेरी प्री बुकिंग साढ़े सात बजे की ही थी परंतु अभी साढ़े आठ बज रहे हैं और अभी तक आपका कैब आया नहीं है क्या आप मुझे इसके बारे में और जानकारी दे पाएँगे क्योंकि अब मेरा समय अत्यधिक व्यतित हो जा रहा है क्योंकि अभी साढ़े आठ बज चुके हैं